हम बचपन से ही अपने माँ को किचेन में खाना बनाते हुए देखते हैं तथा बचपन से ही प्रयास करते हैं कि अपनी माँ की हम मदद कर सके परन्तु यह काम हमारी बहनें हमसे ज़्यादा अच्छे से करती हैं मेरे घर में मेरी कोई भी बहन नहीं है जो मेरी मम्मी का हाथ बटा सके तो जब मैंने पहली बार खाना बनाया तब मेरी मम्मी कि तबियत खराब थी और हमारे घर में कोई भी खाना बनाने के लिए मौजूद नहीं था उस समय मैंने देख देखकर मेरी मम्मी से जो भी सीखा था उसे बनाने की कोशिश की सबसे पहले मैंने एक सब्जी बनाई जिसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा था और कुछ रोटियाँ पकाने कि कोशिश की जो पहली बार में तो कुछ जल गई थी पर धीरे धीरे वह गोल और फुली हुई और एकदम जैसी लड़कियां या फिर मम्मी बनाती है ठीक वैसी ही बनी सभी लोगों ने उसे बहुत अच्छे से खाया था मेरा पहला अनुभव यहीं से शुरू हुआ जब मैंने खाना बनान चालू किया उसके बाद आज मैं पूर्ण रूप से खाना बनना सीख चुका हूँ और अपने घर में काफ़ी स्वातिष्ट भोजन बनाता हूँ आज जब हमारे घर में मम्मी नहीं रहती हैं तो सारा खाना बनाने कि जिम्मेदारी वह मुझ पे ही छोड़ कर जाती है और मैं भी मेरी मम्मी को पूर्ण रूप से सहयोग करता हूँ और अपना हर प्रयास करता हूँ कि मैं सभी को अच्छा भोजन बना के खिला पाऊँ